हलो ओला मां तव्हां वटां हिकु कैब बुक कराई हुई मूंखे कंहिं कारण सां ॿाहिरि वञिणो हुओ पर हवे मां उते वञी सघां को न थी त मां तव्हांखे जे पैसा पहला मोकिलिया हुआ तव्हां उहो तव्हां मूंखे उहा वापिस करे सघंदा त सुठो रहंदो